آج کل سبھی کے گھر میں ایل پی جی گیس سلینڈر کا استعمال ہوتا ہے چولہے تو جیسے قدم صحیح ہو گئے ہیں اس کو استعمال کرنے کے جتنے فائدے ہیں اتنے نقصانات دی ہیں اسے ہمیں بڑی حفاظت کے ساتھ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی حادثات پیش نہ نہیں اس کے لیے ہمیں سمے سمے پر ایل پی جی گیس سلینڈر کے پائپ کی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اس کے لیکیج کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے آس پاس کوئی نوں کے لی چیز کا استعمال نہیں کر سکتے کوئی آگ جلانے والی پیٹرول ڈیزل ٹائپ چیزیں نہیں رکھ سکتے تاکہ وہ بہت جلدی آگ کو کرتے ہیں جس طرح سے پہلے چولہوں پر کام ہوتا تھا ہم نے تو وہ اپنے گھر پر دیکھے بھی نہیں ہیں آج کل تو جیسے اسٹو گیس سلینڈر کے علاوہ گیس سلینڈر کے علاوہ اور کوئی چیز یوز ہی نہیں ہوتی اور ایل پی جی گیس سلینڈر کے بعد اب انڈکشن وغیرہ اوون ان چیزوں میں لوگ باگ کھانا بنانا زیادہ پسند کرتے ہیں چولہے تو جیسے ختم سے ہی ہو گئے ہیں اور ایل پی جی گیس سلینڈر کو استعمال کرتے وقت ہمیں بہت ساری ساوھانیوں کی ضرورت پڑتی ہے جس طرح سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان سے اس کا پائپ تو نہیں لک چورا خالی سلینڈر کھلا ہوا تو نہیں ہے کام کرتے وقت ہمیں سلینڈر کھولنا چاہیے اور کام پورا ہونے کے بعد اس کو احتیاطن طور پر بند رکھنا چاہیے اگر سلینڈر کبھی کہیں کھلا رہ جائے تو اس کے پھٹنے سے بہت سارے نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں اس کو ہمیں اپنی حفاظت سے رکھنا پڑتا ہے اس کے آس پاس ہمیں بچوں کے بچوں کو ماچز وغیرہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ آج کل کے بچے بہت شییدان ہوتے ہیں اور وہ کوئی الٹی سی دھیر کرت کر کے سلینڈر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ایل پی جی گیس سلینڈر کو ایک طرف کونے میں حفاظت سے رکھنا چاہیے جس سے کہ ہم اپنی گھر والوں کی اور اپنے کچن کی حفاظت کر سکیں ایل پیس سلینڈر کے پاس کوئی نوکیری چیز نہیں ہونی چاہیے ایل پی جی گیس سلینڈر کے پاس کییروسین تیل نہیں ہونا چاہیے ایل پی جی گیس سلڈر کے پاس پیٹرول ڈیزل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے ایل پی جی گیس سلینڈر کو ساوودانی سے رکھنا چاہیے اس کے پائپ کی سمے سمے پر جانچ کرا چاہیے اس کے ریگولیٹر کو سمے سمے پر چیک کراتے رہنا چاہیے اس کے ریگولیٹر میں دیکھنا چاہیے کہیں کوئی بھی کس پرابلم تو نہیں ہے ہمیں سلینڈر لگاتے وقت جب ہم اس میں سلینڈر میں ریگولیٹر لگاتے ہیں تو یہ چیک کرنا چاہیے کہ ریگولیٹر کے پائپ صحیح ہے ریگولیٹر کی سکم صی ہے ریگولیٹر میں سے کہیں کوئی لیکیز کی پرابلم تو نہیں ہے سلینڈر کے پائپ ریگولیٹر کے پائپ میں سے کہیں کوئی لیکیز کا پریشانی تو نہیں ہے سلینڈر اور لیکیز میں سے کوئی دقت تو نہیں ہے اگر اس میں سے کوئی لیکیج پرابلم ہے کوئی گیس پاس ہو رہی ہے تو ہمیں اسے جلد سے جلد انسٹینٹ طور پر اس کو وہیں پر چینج کر دینا چاہیے پھر اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے اگر سلینڈر لیک ہوتا ہے تو اس کے پھٹنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر سلینڈر پھٹ جائے تو گھر میں بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں سلینڈر پھٹنے سے آس پڑوس کے لوگوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے ایکسپریس کے لوگوں کے گھروں میں بھی آگ لگ سکتی ہے سلینڈر پھٹنے پر سلینڈر کے استعمال حفاظتت یا تعدبار کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو ہمیں اس کے حفاظت کرنی چاہیے اور اسے سمع سمے پر چیک کراتے رہنا چاہیے اس کے اس کو سمے سمے پر چیک کراتے رہا چاہیے اس کے پائپ کو ہر چھ مہینے یا سالھر میں بدلتے رہنا چاہیے تاکہ اس میں کوئی لیکیج پرابلم نہ ہوں